جی کچھ ایسے موضوعات ہیں جن پر ہم لکھنا چاہتے ہیں حساس موضوعات ہوتے ہیں لیکن ہمیں شک اور ڈر رہتا ہے اپنے خیال میں ہندوستان میں ممنوع ہیں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسے موضوعات جن پر ہم لکھنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں شک اور ڈر بھی رہتا ہے یہ کوئی ایسا موضوعات ہے جن کے بارے میں میں لکھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے لکھتے ہوئے بہت ہچکچاہٹ ڈر محسوس ہوتا ہے کیونکہ ان موضوعات کے بارے میں اگر ہم کوئی رد عمل کریں تو اس کا ڈر رہتا ہے لکھنے میں بھی شک و شبہ رہتا ہے ہمیں لگتا رہتا ہے کہ یہ موضوعات مناسب ہیں یا نہیں کیا کوئی حساس موضوعات ہیں جو ہمیں ہندوستان میں ممنوع ہے اسی لیے ہمارے خیالات یہ ہیں اور احساسات بھی ہیں کہ اس کا کوئی ایسا صحیح جواب تجویز کرنا اور اپنی رائے کے مطابق جواب دینا ہمیں نامناسب لگتا ہے کہ ہم کیا لکھیں کیا بولیں اس بارے میں کیونکہ آج کے دور کے حالات میں ہم مسلمانوں کو قلم پر پابندی ہے